हम नवजात बच्चों की देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं बहुत ही सावधानी से करते हैं जो हमारा नवजात जो बच्चा होता है उसको छोटे छोटे बच्चों के हाथ में नहीं दिया जाता है उसको हम ज़्यादातर चारपाई पर ही लिटा कर उसका जो है सभी काम करते हैं उनको दूध पिलाते हैं इस तरह से हम अपने नवजात बच्चों की देखभाल करते हैं और जो उनके जन्म से जो पहले वर्ष है उनका वो आहार उनको जो हम खाने के लिए देते हैं वह बहुत ही पतली चीज जैसे दूध छाछ वगैरह पतली चीज़ों का सब से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है दूध दलिया चावल खिचड़ी दाल वगैरह ऐसे भोजन का हम प्रयोग करवाते हैं ज़्यादा भारी भोजन का हम उनको नहीं देते हैं उनका प्रयोग वो नहीं करने देते हैं इस तरह से हम नवजात बच्चों की बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं